घणेई ख़ासि मौक़ा त्यौहार ऐं कार्यक्रम थींदा आहिनि जिते मां डांस में भाग वठंदी आहियां जीअं असां सिंधियुनि जो झूलेलाल चेटीचंड जयंती थींदी आहे उते मां सिंधी मिली असां सभु सिंधी मिली करे छेॼ डांस कंदा आहियूं ऐं अलॻि अलॻि सिंगल डांस बि कंदा आहियूं मिली झुली मौजु मस्ती कंदा आहियूं सॼो माहोल उमंग ऐं मस्तीअ जो हूंदो आहे ऐं विशेष भूमिका निभाईंदा आहियूं